भैया मैंने आप की कैब बुक की थी मेरा नाम साक्षी सिंग है मैंने भदोही स्टेशन से बनारस तक के लिए आप का कैब बुक किया था आप की कैब अभी तक टाइम पर पहुंच नहीं है आप की कैब बहुत लेट हो रही है आप अपना लोकेशन शेयर करें आप कहाँ पर हैं और इतना लेट क्यों हो रा है आप रीज़न तो बता दें मुझे बनारस जाना है बहुत इम्पोटेंट है मेरी जॉब आज लगी है नए नए जॉब में इंटरव्यू देने जाना है मेरा लेट हो सकता है लेट होने के कारण मेरी जॉब नहीं लग सकती है मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रहइ है आप अपना लोकेशन शेयर करें इतना लेट क्यों हो रहा है आप अपना टाइम तो बताऍं कितने टाइम में आप आ सकते हैं जल्दी बताऍं प्लीज़